हॅलो गूड मॉर्निंग फिलोसी लायब्रेरीयन फ्रोम डिस्ट्रिक्ट आं ओके फायन हांव ना कांय नाक आहलें तुका न्यू लायब्ररी बुक्स येलाय ते सिर्वीसां तुक मातशें अप्डेट दिवपा जाय आहली सो आमको न्यू जायते बूक येलाय सो इफ यू वॉन्ट तुंय एक चॅक कोरपा जाता तुगे मेलाचे तुक एक लिस्ट मेळटोलें सोगले न्यू बुक्स येलाय ते यू केन कम टू द लायब्ररी आनी तुज्यान चॅक कोरपा जाता सोगले एक तुगे इंट्रस्टा कितें आहा तर कितें आहा जाल्यार

आ ना घेन वोसो मेळटाय बूक हय ना ना तुगे कार्ड आहा न्ही तुवें लायब्ररी कार्ड केलो आहा न्ही सो तितू भितू येताय सो तुका ना हां तूं एक फोटो घेय आनी यो मागीर सोगळें फोटो आनी हें फी हें फायव हंड्रेड रुपीज दिसा तुका तीन मेटोले बूक आफ्टर वन विक मागीर रिटर्न कोरपाचे मॉर्निंग एट टील सिक्स अ क्लॉक ना ब्रेक ना ओय मेळटाय तूंय आमगे वॅबसायटीचेर चॅक कोरपा जाता तुका सोगले बूक अवेले आहाय ते सोगले दिसती पोडटो तिंगा होय सोगले हांव थिंगां तुका थिंग मेटोलें लिस्ट ऑफ बुक्स माल्यार तुका सोगले बूक आहाय तें दिश्टी पोट्टोले थंय थँक्यू